ہاں ہلو ہاں ہاں الحمد اللہ سب ٹھیک ہے جی جی جی صحیح ہے سر کیونکہ جو ہے نا کیونکہ جو ہے نا اُن کو پیرینٹس جو ہے کیا سجھتے بولے تو اسکول کو اگر آئے تو بچہ جو ہے نا صرف پڑھنا ہے سمجھتے ہے تو تعلیم جو ہے نا صرف جو ہے نا پڑھائی کا نام نہیں ہے تعلیم جو ہے نا ہماری جیسی ترقی ہے ہے نا جسمانی بھی ترقی ہونا اُس کی جو ہے نا ذہنی ترقی ہونا اور جو ہے تعلیمی جو ہے نا ترقی ہونا تو ایک صحت مند جسم میں جو ہے نا ایک صحت مند دماغ جو ہے نا کام کرتا صحت اگر اچھی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا بیٹھ کے اچھا پڑھ بھی نہیں سکتا تو اچھی صحت کے لیے جو ہے اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اُس کو کھیل کود بھی جو ہے نا ضروری ہے تو یہ جو ہے نا سمجھانا ہے پیرینٹس کو سمجھائیں گا اگر جو ہے نا پیرینٹس کو اگر سمجھ میں آئیں گا تو جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے نا انہوں اپنے بچے کو جو ہے کھیل کی طرف جو ہے نا تعلیم دیں گے اگر بچہ جو ہے یہاں پہ بچہ جو ہے اگر اسکول میں اگر تھوڑا سا اگر کھیل رہا ہے اسکول میں تو زیادہ ٹائم نہیں رہتا پھر بھی آدھا ایک آدھا گھنٹہ جو ہے نا اسکول میں پی ٹی جو ہے نا پیریڈ رہتا ہے اُس میں کھیلتا پھر اُس کے بعد جو ہے نا گھر پہ بھی جا کے اگر اُن کو روزانہ کھیلا اگر ایک آدھا گھنٹہ تو ہو سکتا ہے کہ کل کے دِن آگے کھیل میں بھی جو ہے نا اُنہوں اپنا نام جو ہے کما سکتا ان ہاں جو بچے جو ہے نا ہاں تو یہ جو ہے نا اپن جو ہے نا کبڈی کے تعلق سے ہے اور جو ہے نا کہ شڈیل کے تعلق سے بولیں گے اور اِس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا اور فٹ بال فٹ بال بھی فٹ بال کِھلائیں گے بچوں کو اِس میں آگے بڑھنے کا جو ہے نا جذبہ پیدا ہوتا سامنے آنے والے حالات کا جو ہے نا مقابلہ کیسے کرنا مشکلات سے جو ہے نا کیسا ہاں جی ہاں بالکل بالکل اور اگر اُس میں کھیل اور کیا ہے بولے تو کھیل میں جو ہے ہار جیت جو ہے نا لگی ہوئی رہتی اِس میں جیتے تو جو ہے نا بچہ جو ہے نا خوشی منائیں گا اور جو ہے نا اگر ہارے تو صبر کیسا کرنا کیا ہے آ سمجھانا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اِس میں ہارے تو جو ہے نا کیسا صبر کرنا کیا ہے یہ بھی آتا ہے اِس کے اندر جو ہے نا ہارنے سے جو ہے نا صبر کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا بچے کے اندر جو ہے نا آتا

تھینک یو تھینک یو تھینک یو